पहिरियों असां पंहिंजे घर वारा परिवार में रोटी खाइण में असांखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे मिली करे रोटी खाईंदा आहियूं त असांखे आनंद थींदो आहे सुखु शांती मिलंदी आहे रोटी खाइण परिवार सां गॾु पो असां शादीअ में वेंदा आहियूं डिनर ते खाईंदा आहियूं हुते बि असां वेही करे गॾु ई खाईंदा आहियूं असांखे गॾु खाइण में ॾाढो ही आनंदु ऐं शांती मिलंदी आहे डिनर में असां पासे में मिटु माइटु पंहिंजा पंहिंजा गॾु खाई करे उन में डिनर में असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे शादी में वञु त पंहिंजा पंहिंजा माइटु मिलंदा रहंदा आहिनि रिश्तेदार मिलंदा रहंदा आहिनि पंहिंजो परिवारु हूंदो आहे उन सां असां खाईंदा आहियूं त असांखे ॾाढो आनंदु मिलंदो आहे शादियुनि में वेंदा आयूं पाण सभु उते ई गॾजंदा आयूं सभु मिटु माइटु पाण खे उते ई मिलंदो आहे आड़ोस पड़ोस बि उते ई मिलंदो आहे पर असां इहे ॾिसी करे असांजा ॾाढा दिलियूं ख़ुशि थींदियूं आहिनि असांखे ॾाढो ई नज़ारो ॾिसंदा आहियूं गॾु खाइण में बि असांखे ॾाढो सुठो ई लॻंदो आहे असां पंहिंजे फैमिलीअ सां बि गॾु खाऊं मिटु माइटनि सां बि गॾु खाऊं किथे वञूं शादी में त उते वेही करे बि गॾु खाईंदा आहियूं त और असांखे मज़ो ई मज़ो ईंदो आहे असांजी दिलि ॾाढी ख़ुशि थींदी आहे असां सभु परावन पंहिंजा आहियूं ईअं न आहियूं की असां मतिलबु असां परावन खे पंहिंजो करे छॾंदा आहियूं खाइण पीअण में बि पंहिंजे ॿारनि सां गॾु ॾाढो में ॾाढो सुठो लॻंदो आहे असां इहे ॾिसंदा आहियूं असांखे ख़ुशियूं थींदियूं आहिनि असांजे ॿारनि खे बि ख़ुशियूं थींदियूं आहिनि असां सब मिली झुली करे खाई पी करे आनंद वठंदा आहियूं ऐं सभिनि सां जिते शादी में वञूं हुते बि मिटु माइटु पंहिंजा पंहिंजा विहाए करे पासे में रोटी खाईंदा आहियूं सब मिट माइट में पासे में वेई करे असांजी पंहिंजी भेनर जी कंहिंजे बि रिश्तेदारनि में वेही करे आसे पासे में खाई करे असांखे ॾाढी दिलि ख़ुशि थींदी आहे असां इहे नज़ारा ॾिसंदा आहियूं असांखे ॾाढो मज़ो ई ईंदो आहे ऐं रोटी खाइण गॾु वेहण में शादी में ॾाढो सुठे में सुठो लॻंदो आहे घर में बि मिली करे खाईंदा आहियूं परिवार सां त असांखे उहे ख़ुशियूं ई ख़ुशियूं थींदियूं असांजा मन ख़ुश थींदा आहिनि असांखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे गॾु रोटी खाइण में असांखे बढ़िया ई बढ़िया लॻंदो आहे